मैं अच्छे से पेन और कागज़ का इस्तेमाल करना जानता हूँ और मैं कागज़ पर पेन से लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप कागज़ पर पेन द्वारा लिखते हैं तो अन्यथा आप पर कोई गलती भी होती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं लेकिन वहीं दूसरी जगह आप कम्यूटर और उनोह में उसे लिखते हैं तो आपको गलती सुधारने में बहुत ज़्यादा समय मिल लग जाता है यह समय लिखने से ज़्यादा उसको सुधारने में लगता है और उसी जगह आप कॉपी और पेन पर देखें तो आप कागज़ पर लिखी हुई चीज़ को एक सेकेंड द्वारा हटाकर दोबारा लिख सकते हैं और यह समझने में सुनने में और लिखने में बहुत ही आनंद महसूस होता है आप पेन और कागज़ पर लिखे वाक्यों को व्यक्ति को अच्छे से बता सकते हैं और पढ़वा भी सकते हैं वहीं लैपटॉप या अन्य मोबाइल जैसे उपकरणों में वही चीज़ पढ़ने में कुछ व्यक्तियों को दिक्कतें भी आती हैं और उनमें बार बार इस्क्रीन भी बंद हो जाती है लेकिन कागज़ पेन तो आपके पास चौबीसों घंटे खुला रहता है और कागज़ पर पेन से लिखते समय एक लेखक जैसा आपको अनुभव प्राप्त होता है और मुझे तो वास्तव में पेन से लिखना कागज़ पर इतना अच्छा लगता है कि मैं उसमें एक कहानीकार की तरह अपने आपको मानता हूँ और जो भी चीज़ लिखता हूँ वह बड़े आनंदित तरीके से लिखता हूँ हाल के वर्ष में हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा है जैसा कि देखा जाता है कि आज कल लोग बाग मोबाइलों का लैपटोपों का अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी कारण देखने को मिला है कि लोग वाग उन पर लिखते हैं और पेन कागज़ की आज कोई वैल्यू नहीं है पेन लोग वागों की केवल जेब में एक शोभा बढ़ाता है कि वह पढ़ा लिखा इंसान है उसको उससे लिखने में कोई आनंद नहीं आता ना वह उसका यूज करता है वह केवल कम्प्यूटर और फ़ोन की भाषाओं में ही लिखता है और उन्हीं भाषाओं में पढ़ना बोलना सीख जाता है और वह कागज़ पेन का इस्तेमाल नहीं करता